म्हजें भारतांतलें आवडतें राज्य म्हणजे जम्मू काशमीर थंय वचपाक म्हाका खूब आवडटलें चड करून श्रीनगर हांगासर असो जागो आसा की थंयसर कोणाचे त्रास ना लोक पसून खूब मदत करतात तशेंच थंयसर दल लेक आसा पळोवपा सारकी दल लेक आसा गार्डन आसा हांगासर तरेतरेचीं फुलां पळोवंक मेळटा आनी वातावरणाचें इतलें थंड आसता की तुका घाम म्हणटा तो मात्तूय येयना तशेंच भोंवपाक हांगा थंय वचपाक बरें ट्रान्सपॉर्टेशनूय बरें आसा तशेंच सगळ्याक वचपाक येवपाक बरें आसा फक्त दल लेकींत तुका जाय तशें भोंवपाक मेळटा बोटींग करपाक मेळटा जेवणूय तुका खूब बरें मेळटा तशेंच ड्राय फ्रुट्स बाकिचे जे वस्तू आसात त्योय बऱ्यो मेळटात आनी कपडे हांगासर जे मेळटात खूब बरें आसतात त्या खातीर म्हाका सगळ्यांत चड जम्मू काश्मीर आनी चड करून श्रीनगर वचपाक खूब आवडटा